हॅलो सर हांव अंजली सुदेश तळेकर लोलयें साकून उलयता हांवें तुमचे ओलान कॅब बूक केल्ली ती म्हाका आज सांजेच्या चार वरांचेर लोलयें साकून काणकोण वचपाक जाय आशिल्ली आनी आतां साडे चार वरां जावन गेली तरी कॅब ड्रायव्हर केब घेवून अजूनय पावलो ना आतां कळाव जाल्या कारणान म्हाका कॅब रद्द करपाची आसा तर तुमी हांची नोंद घेवची आनी कॅब रद्द करची धन्यवाद